टिकियूं मैसू जलेबियूं बूंदी बूंदीअ जा लॾूं बेसण जा लॾूं खौर जा लड्डू काजू कतली सिंगरनि जी मिठाई भुगल माओ माजूम खूराक भुगाड़ो गुलाब ॼमूं छेने जी मिठाई कलाकंद रसगुल्लो सोनवड़ो सइयूं मिठियूं सइयूं मालपूड़ा कूट्टी हलवो